ہلو بھیا ہمیں پیمنٹ کرنی ہے اور میرے پاس کیش ہے نہیں اور کیا آپ کے پاس فون پے جی پے یا پے ٹی ایم ہے جس کے ذریعے میں آن لائن پیمنٹ کر سکتی ہوں

کیونکہ میرے پاس کیش نہیں ہے اور میں آن لائن پیمنٹ کرتی ہوں